हमरा सब लोकनि जे हइ शाकाहारी भोजन करैके चाही शाकाहारी पदार्थके ही सेवन करैके चाही मांसाहारी पदार्थ नहि सेवन करैके चाही शाकाहारी से तन शुद्धि मन शुद्धि होइया है ने हर ढंगके जे हइ शारीरिक मने जे हइ शारीरिक भी जे हइ ओकर अथी होइया प्रोग्रेस होइया मानसिक प्रोग्रेस होइया हइ ने एहि लेल विशेष कऽके जे हइ शाकाहारी भोजन करैके चाही शाकाहारीमे बहुत सा व्यञ्जन हइ खीर हइ पनीर हइ सादा जे हइ दालि प्रसाद हइ सब्जी हइ ई सब जे हइ अपन शाकाहारी भोजन करू शाकाहारी भोजन कयलासँ बहुत शुभ अथी हइ सुविधा भी हइ सुपाच्य भी हइ स्वास्थ्यके लेल भी ठीक हइ एहि लेल हर मानवके शाकाहारी ही भोजन करैके चाही है ने शाकाहारी भोजनमे बहुत सारा व्यञ्जन हइ

मने पनीरेके तऽ मने सब्जी बनाउ आलू कोबी हइ परबल हइ बहुत सारा चीज हइ सब है ने शाकाहारीमे तऽ बहुत व्यञ्जन हइ तस्मै बनाके खाउ दालि पर सब्जी जे हइ ई सब हइ बनाके खाउ है ने लेकिन सब किछु खाउ लेकिन ओहिमे जे हइ पहिले से जे हमरा सब लोककेँ जे हइ मीठाके खीर बनैत रहल हँ पहिले पर्वमे तऽ मीठाके पर्वके स्वाद अपूर्व स्वाद हइ अभी चीनी बाला खीर से तऽ लोक कहैया जे हमरा डायबीटीज हो गेल फलना हो गेल है ने चीनी बाला बेमारी धऽ लेलक तऽ ई हो गेल ओ हो गेल ई सब ने अथी करैके चाही ई सब से बचैके हइ तनी मीठा बाला खीर खाउ ओहि से जे हइ स्वास्थ्य भी ठीक रहत ओहिमे चीनीके बेमारीके भी डर नहि रहत अपन आराम से जे हइ सुपाच्य भी चीज हइ पौष्टिक भी चीज हइ है ने स्वादिष्ट भी हइ एहि लेके जे हइ मीठाके खीर जरुर खायब आ मीठाके खीर जरुर बनाबेके चाही है ने एहि लेल जे हइ मीठा बाला खीर ठीक होइया ओना वैसे तऽ व्यञ्जन बहुत हइ शाकाहारीमे बहुत व्यञ्जन हइ जे मन इच्छा होइ से करू है ने शाकाहारीमे जे हइ अब जैसे चावलके खीर हइ सेबइके खीर हइ आंय साबुरदानाके खीर हइ कथी कहैत छै लौकाके लोग बनाके खाइया ओकरा बाद बहुत ढंगके जे हइ पपीताके खीर बनाके खाइया है ने ई सब स्वास्थ्यके लेल सब ठीक हइ शाकाहारीके लेल शाकाहारी एक सुविधामे रहैके चाही शाकाहारी भोजन करैके चाही शाकाहारीमे है ने सब ढंग से ठीक ठाक रहत है ने सरकारी अथी शाकाहारी माने बनू आ शाकाहारी भोजन करू एहि से अहाँकेँ स्वास्थ्य ठीक रहत दिमाग ठीक रहत बीपीओ वगैरह जे हइ सब ठीक ठाक रहत है ने चीनी नहि होयत चीनी भी ई सब नहि हो चीनी सबसे भी बचब ई सबसे भी कोनो दिक्कत नहि हइ एहि सब आराम से जे हइ भोजन करू